अपन मारिके जेना जे होइ छै से सब सब्जी सब बनेलक खैलक तऽ पोखरि तऽ छै नजदीकमे लेकिन पानि बहुत परेशानी कए रहल छै तइमे से उपजो सब नहिए होइ छै पानि तऽ आबय छै तऽ दहा जाइ छै मखान होइ छै